खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहर मिठो लोलो चोथो रसगुल्लो माजून पतीशो सतपुड़ा सिंधी हलवो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जिलेबी गिहर मिठो लोलो साटा खंडु मिसिरी ॻुड़ कराची हलवो